जय झूलेलाल मूंखे न गाॾी बुक करणी आहे एयरपोर्ट ते वञण लाइ सुबुह छह बजे ऐं गाॾी सुठी हुजे रस्ते ख़राबु बि न थिए ऐं ड्राइवर बि सुठो हुजे ऐं मां टाइम ते पहुचाइणो आहे अठे वजे फ्लाइट निकिरी वेंदी मूंखे अंदर बि चैक चैकिंग थींदी आहे हिन करे अंदर बि टाइम लॻंदो मुंहिंजो फ्लाइट जीअं मिस न थी वञे त महिरबानी मुंहिंजी गाॾी टाइम ते मोकिलियो ऐं ड्राइवर बि सुठो मोकिलियो मां लेडीस अकेली आहियां महिरबानी कयो ऐं जिते ते जल्दी थी सघेव ओतिरो जल्दी मोकिलियो हा छह वजे पूरे खपे हा हिकु हिकु मिंट देरि वेर न कजो ओॾी मुंहिंजो फ्लेट मिस थी वेंदो महिरबानी कयो एड्रेस लिखो एड्रेस अथव मुंहिंजी अठावीह रो अठावीह नंबर बिल्डिंग छवीह नंबर रूम चेंबूर कैंप